आज भारत में किसान ने गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि हमारे देस में बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जैसे यह जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण इत्यादि ध्वनि प्रदूषण गाड़ियो के हॉर्न के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण जल प्रदूषण हमारे नदियों समुद्र तालाबों में गंदे गंदे चीज़ मतलब गंदे गंदे रखने से जल प्रदूषण हो रहा है वायु प्रदूषण में गाड़ी के धुओं से फ़ैक्टरियों के धुओं से वायु प्रदूषण हो रहा है जिससे मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है जैसे कि गर्मियों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मी ज़्यादा पड़ने से हमारे जो बर्फीले पहाड़ हैं वह पिघल रहें हैं और ठंड का कोई नामों निशान नहीं है बरसात बहुत कम हो रही है गर्मियों के दिन में बह है घर बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बरसात न होने के कारण और हमारी खेती भी नहीं हो पा रही है और ठंडी में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चहिए पेड़ पौधों को भी काटने से बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है